जिते विविधता सुंदरता ऐं चमक जी ॻाल्हि ईंदी आहे उते राजस्थान जी कला ऐं शिल्प खे सुठो सुहिणो चयो वेंदो आहे छाकाणि त हिते सुंदरु मीनाकारी खां वठी सुंदर प्रिंट ताईं मोटी चांदीअ खां वठी गहिनन ताईं उठ जे चमिड़े जे जूतियुनि ताईं घणेई शयूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि जेकी असांखे कोन वीचारे सघूं था कोन वीचारे सघूं था राजस्थान प्राकृतिक रंग हथनि सां ठहियलु कपिड़ा लकड़ी मिटी ऐं चीनीअ जा बर्तन ठाहिया वेंदा आहिनि प्राकृतिक रंग में केसरी रंग टेसूअ जे गुल सां ठाहियो वेंदो आहे नीलो रंग नील पौधे मां ठाहियो वेंदो आहे पालक सां साओ रंग ठाहियो वेंदो आहे खनीज पथर सां ठाहिया वेंदा आहिनि राजस्थान खे सूती कपिड़नि लाइ ॾाढो सुञाणो वेंदो आहे छाकाणि त हिते शहरनि शहरनि में वग़ैरह वग़ैरनि मां सुठा सुठा कपिड़ा ईंदा आहिनि ऐं उहा भारत जे विदेश में मोकिलिया वेंदा आहिनि जीअं त आहे बंदेज ब्लॉक प्रिंट वगेरा जा कपिड़ा ठाहिया वेंदा आहिनि हिते कपिड़नि धागनि सां ठाहिया वेंदा आहिनि ऐं बंदेज जो कपिड़ो जयपुर बाज बाड़मेड़ उदयपुर वग़ैरह मां मिलंदो आहे प्रसिध्द आहे बंदेज जो वॻो ॾाढो प्रसिध्द आहे ऐं उहो ॾाढी सुठी प्रिंट में ठाहियो वेंदो आहे लकड़ीअ जे फर्नीचर जे बारे में ॻाल्हायूं त लकड़ीअ जा घणई क़िस्मनि जा फर्नीचर ठाहिया वेंदा आहिनि मूर्तियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि कटपुतलियूं ठाहियूं वेंदियूं आहिनि लकड़ीअ जा फर्नीचर ज़्यादातर जोधपुर किशनगढ़ में मिलंदा आहिनि झालीदार लकड़ी पीतल जी लकड़ी सां गॾियल हूंदीआहे राजस्थान में मिटी जे बासनि जे लाइ बि ॾाढो कुझु चयो वञे थो मिट्टी जे बासण सां गॾो गॾु राजस्थान जी साफा शिल्प ॾाढी सुठी ऐं प्रसिध्द आहे साफा खे पगड़ी भी चयंदा आहियूं की माण्हू इन खे राजस्थान में पग चवंदा आहिनि ईए राजा महाराजाऊन जे ज़माने सां निकितल आहिनि ही ॾाढी सुठी थींदी आहे ऐं ही उन्हनि जी शानु उन्हनि जो गर्व थी हू गर्व सां उन्हनि खे पाईंदा हुआ ऐं इहो परंपारिक जेकी उपियोगी में अची रही आहे ऐं इहो अॻियां भी इहा रीती रिवाज हलंदा पगड़ीअ खे असां हिकु कपिड़े सां ॿधंदा आयूं ऐं हिन खे बांधनी भी चयो वेंदो आहे ॿियो ॻाल्हि कयूं त ऊठ चमिड़े जा असां जूता ठाहे ईंदा आहियूं ऐं देश विदेश में मोकिलींदा आयूं ऊठ जे चमड़े खे ठिकु तरह सां अलॻि कयो वेंदो आहे ऐं पोइ हुन में रासायनिक रासायनिक समा रासायनिक हुन में असां केमीकल विझंदा आहियूं जंहिंसां चमिड़े सां उहे जूता ठाहे सघिबा आहिनि पो ई अचे थी पगड़ी शिल्प पगड़ी शिल्प में असां जेको तव्हांखे मां ॿुधायमि पॻड़ीअ खे असां पंहिंजी आन बान शान वांगुरु समझंदा आहियूं ऐं उहो राजा जो गर्व थींदो आहे गर्व सां राजा कहिलाईंदो आहे ऐं पगड़ी ॾाढी सुठी हूंदी आहे ऐं हिन पगड़ी खे राजस्थान जा पुरुष पाईंदा आहिनि ऐं इहा पॻड़ी असांजी शानु हुंदी आहे